फोटो ग्राफी दा मिगी इन्ना जैदा शौक ऐ कि में पागल होई सकनी फोटोग्राफी पिच्छै अपने फोन च खिच्चना मेरी मेरी कोई फोटो नीं खि च्ची सकदा लेकिन में दूसरें इन्नी अच्छी अच्छी खिच्चनी कि बाकी बी फैन होई जंदे ब फोटो खिच्चने दी इन्नी लगन ऐ चाह् होंदी कि फोटो अच्छा होना चाहिदा सुपर तो सुपर फोटो होना चाहिदा कि बंदा बोल्लै कि नेईं भाई तूं गै तूं ऐं आसमान दी नैचुरैल फोटो मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ आसमान दी कदें फोटो खिच्ची लेई कदें बूह्टें दी सड़क दी जिसलै सूरज ढलदा ते चलो बाई छत्त उप्पर चलो फोटो खिच्चने क्यूंकि जिसलै सूरज ढलदा ते इन्ना सेही बादल होई जंदे कि दिक्खी दिक्खी अक्खीं रजदियां नीं मेरियां इन्नी जल्दी तौल पौंदी कि उट्ठो बाई जल्दी जल्दी छत्त पर चलो फोटो खिच्चने आसमान दा फोटो होई आ बूह्टें दा फोटो होईआ हर चीज दी फोटो खि च्चनी जैदा जरूरी ऐ कोई चीज होए नी होए लेकिन फोटो जरूरी खिच्चना फोन ते हमेशा हथ ब्च गै लेईयै रक्खनी आं कि फोटो खिच्चनी ऐ खुशीं होंदी ऐ कि चलो फोटो खिच्ची लेई ऐ हुन ते इक बारी बारिश आह्ला मौसम ते धुप्प निकली निकलिया ते गर्मी दा मौसम हा बड़ी अच्छी धुप्प निकला दी ही छत्त उप्पर जिसलै दिक्खेआ रेन बो निकले दा कड्ढेआ फोन फोटो खिच्चेआ कदें इद्धर ते कदें उद्धर इन्ना स्हेई फोटो खिच्चने दा ओह् ऐ कि फोटो अच्छा आना चाहिदा फोटो सारें फ्रैंड़े गी भेजना जैदा नमें आसमान दे फोटो खिचनी हर दो मिण्ट बाद आसमान चेंज होंदा बादल बद्दल चेंज होंदे रौंह्दे ते उंदा फोटो खिच्चना ते बूह्टे दा फोटो खिच्ची लैने आं काफी अच्छे फोटो खिच्चने दा टैलैंट ऐ अफसोस एह् ऐ कि मेरे कोई नीं खिचदा गल्ल एह् ऐ में लोकें दे इन्ने शैल फोटो खिच्चनी आं लेकिन मेरी बारी कदे इद्धर मूह् ढेड़ा कदे उद्धर मूंह् कोई मजा गै नीं औंदा फोटो खिचाने दा कि केह् फोटो खिचाने आंपे ते फोटो खिचोंदे गै नीं न बैसे ते में फोटो बड़े गै अच्छे खिच्चनी आं आसमान दा अच्छा क्यूंकि फोटो बी बड़ा स्हेई होंदा उसी पूरा पोर्टेट मोड च फोकस देईयै फोटो जैदा अच्छा आई सकदा ते फोटो ते बचपन दा गै शौक ऐ फोटो खिच्चने दा होर किश होऐ ना होऐ फोटो ते जरूर खिच्चना ते करियर च बी नेईं बनग किश ते फोटोग्राफर ते जरूर बनने दी कोशिश करनी ऐ कि जे फोटोंकन्नै इन्ना अंदर इक पैशन ऐ ओह् चीज़ अंदरूं होंदी कि नेईं फोटो कोई चीज अपनी अपनी होंदी कुसै कुसै नै चीज दी फोटो दा बड़ा अच्छा ऐ कि फोटो में खिच्ची सकनियां हर कुसै दे ते में ते थोह्ड़े दिन सोचेआ कि कैमरा लेआना ते दिन ब दिन क्रेज़ आई जा दा ते फोटो खिच्ची लैन्नी ते काफी अच्छा लगदा फोटो खिच्चना खिचवाना बी काफी अच्छा लगदा ते मेरे बी कोई फोटो खिच्चै पर कोई फोटो खिच्चने आह्ला होंदा गै नीं ते जिसी बोल्लो ते ओह् बोकार फोटो खिचदा पर आखदे बड़े अच्छे बड़े अच्छे पर सिर मोए अच्छे